हैलो हा हा ॿुधायो हा हा कंहिंजे लाइ खपेव हा हा छा में शादीअ में जहिड़ा अथव की मंगणी में ॾियणा अथव हा हा हा हा हा कहिड़े हिसाब सां खपेव हा हा असां वटि हाफुस अथव लंगिड़ो अथव केसर केरी अथव तव्हांखे कहिड़ा खपेव हा हा उहा माना विझाइण अथव ईअं हा हा पो सॼो टोकिरो खाली हुननि जो ठाहिराइणो अथव ॾिस त हींअर थो सुठो मिक्स में थी मिक्स में बि त विझाइनि सभु गॾु करे विझाइनि था अलॻि अलॻि करायो त अलॻि अलॻि करायो भले हा हा हा हा हा आहे न हा हा ॾाढो सुठो हा हा हा हा तव्हां चिंता ई न कयो अहिड़ो सुठो कमु करे ॾींदासीं अॻिते बि सभु तव्हांखो सभु कयो त भई सभु करे ॾींदीमांव जेको सुठो लॻे हा हा हा हा हा हा भले हा हा सुठा आहिनि सुठा आहिनि हा हा न न न न सुठा अथव ॾाढा सुठा था ॾियूं असांखे ख़बर आहे सेणनि में ॾाढो असां बि सुठे नमूने ई ॾींदा सभु हा हा हिकु मिक्स फ्रूट हा हिकु गॾु फ्रूटनि जो बि टोकिरो करायो ॾाढो सुठो लॻंदव असांजे त माण्हू वठी था वञनि पिया हा हा

हा हिकु प्लास्टिक जो ई हूंदो आहे दॿो वांगुरु हिकु टोकरी ईंदी अथव ऐं हिकु छबीनि में बि था पैक करे ॾियनि हाणे हा तव्हां ॿुधायो तव्हां में छा में खपेव हा हा त टे में ता ॿुधायो कहिड़े में करे ॾियांव तव्हांखे हा हा भले हुन में करे ॾियांव थी हा हा हा हा सुठी तरह नमूने सभु पैक करे ॾींदासीं पैकिंग त जी ॻाल्हि ई कोन्हे ऐं सुठो मने ताज़ो मोकिलींदा फ्रूट हा हा न न कुछ न थींदव असां ध्यान रखंदासि सभिनी जो ऐं सभु सुठो माल भरिंदासीं हुनमें हा हा हा हा उहो सभु असां करे ॾींदा सभु हा हा उहा त असां सम्झऊं था भेणु सभु चङी तरह करे मोकिलिंदासीं ऐं असां कंदा आहियूं अॻिते तव्हांजी हाफुस त ॿ सौ जा अथव ऐं मौसम न हिननि जो बि ॾेढ सौ हलेनि था पिया हींअर ॿाहिरि तव्हां वेंदा आहियो वठणु तव्हांखे ख़बर हूंदी हा हा सभु ॿिया चङी तरह वाजिबी भाव में तव्हांखे करे ॾींदासीं हा हा त शाम मंझंनि ताईं असां मोकिले सघंदासीं ताज़ो रहियो सॼी ऐं ॾाढो सुठो माल ॾींदासीं हा हा जेतिरो थींदो नी होतिरो सवेल सभु तव्हांजे घरु पुजाए छॾिंदासीं त हुन जी चिंता ई न कयो